नमस्ते नमस्ते अरे हैल्थ इंश्योरेंस कराना था

नहीं जी हमारे को तो आपके पास में बहुत सा होगा ना वो कौन कौन सी कंपनी आती है सब अब अच्छी वाली कंपनी हम अपना सोच के आए हैं अपनी

नहीं मैंने ऐसा होना चाहिए कि वो अब कोरोना के समय के बाद में पहले भी आया है वो अखबार में देता है न कि वो करवाए हमने और हमारे को नहीं मिल रहा है ऐसा फर्जी वाला काम नहीं होना नहीं तो पता लगा कि अस्पताल में भर्ती हो गए पैसा नहीं मिल रहा है पैसा नहीं आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए

अच्छा इसमें भर्ती होने का रहता है क्या जी भर्ती जैसे भर्ती होएगा तो मिलेगा

पाँच लोग है नहीं नहीं कोई बीमारी नहीं है अच्छा हमारे में जैसे ये परिवार में पिताजी वगैरह माँ भी आयेंगे ना जैसे उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है अस्पताल में तो फिर एक साल में पाँच लाख अच्छा